इन विषय जे बारे में जेको मथे ॾिनल आहे उनमें मूंखे वधीक कुझु नॉलेज कोन्हे त मां अॻियां थी वधां